हाँ हमारे क्षेत्र के आस पास एक विशेष स्थान है जहाँ हम छुट्टियों में जाना पसंद करते हैं और वहाँ छुट्टियाँ बिताते हैं हमारा परिवार पूरी फैमिली के साथ जाते हैं हम और जात सरिस्का में जाते हैं जो कि अलवर में है जो हमारे मतलब घर से लगभग पचास साठ किलोमीटर दूर है और हम वहाँ जा कर अभ्यारण घूमते हैं जानवरों को देखते हैं जैसे शेर है हिरण है मगरमच्छ है कुत्ता है सूअर है भेड़िया है इसका चीता है काफ़ी जानवरों को देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है और वहाँ जा कर अंदर सरिस्काम पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है उनको देख कर वहाँ घूमना हमें अच्छा लगता है और हमें काफ़ी पसंद है बेहतर